ہیلو وجے سیلس سے بات کر رہے ہیں سر ہاں سر مجھے ہے نا ایک کولر چاہیے ایئر کولر اور سیونٹی فائیو فی لیٹر کا اباؤٹ تو آپ کے یہاں اویلیبل ہے ہوں مجھے نیو ماڈل میں ہی چاہیے جی سر مجھے نیو ماڈل میں چاہیے جو اے سی لک میں آ رہا ہے اے سی کولر اچھا جی سر جی کھیتان کے اچھا سر سر ورلپول کا بتائیے ذرا مجھے اس کا فیس لک کیا ہے آگے راؤنڈ والا ہے اور یا اسکوائر والا ہے یا اچھا سر جی سر سر ہیوی موٹر میں ہیوی موٹر میں کوئی اویلیبل ہے دوسرا برانڈ اچھا ٹھیک ہے اچھا گارنٹی اور وارنٹی تو ہوتی ہے آپ کے یہاں گارنٹی ہے اچھا سر اچھا پیمنٹ موڈ کیا ہے آپ یہاں سر جی سر ہوں اچھا سر ہوم ڈیلیوری کیا فری فری رہے گی اوکے جسٹ پرفیکٹ آئی کڈ جسٹ پرفیکٹ آئی کال یو لیٹر سر تھینک یو سو مچ